تلنگانہ حیدر آباد میں بہت سارے مذہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں بستے ہیں اور یہاں پر رمضان کی عید منائی جاتی ہے ہولی منائی جاتی ہے وہنالو تہوار منایا جاتا ہے بتکما جو یہاں کا مقامی پھولوں بھرا تہوار وہ منایا جاتا ہے بہڑی بہت ہی دھوم دھام سے